अॼु जे टाइम में विज्ञापन बि जामु ज़रूरी आहे जीअं त नईं कंपनी आई आहे हुनजो नओं प्रोडक्ट लोंच थियो आहे त हू प्रोडक्ट माण्हुनि तन पहुंचाइण जो बि हिकिड़ो तरीक़ो विज्ञापन आहे जीअं त हू विज्ञापन में ऐड ॾेई करे हुन प्रोडक्ट खे विक विक विकिरणु सघूं था ऐं अ विज्ञापन जो हाणे जे टाइम में जामु अ अॻियां हली वियो आहे जीअं त जामु प्रकारनि जी विज्ञापन अची विया आहिनि जीअं त टीवी टीवी ते विज्ञापन ॾेई था सघूं यूट्यूब ते ॾेई था सघूं ऑनलाइन था ॾेई था ॾेई था सघूं या न्यूज़ पेपर में विज्ञापन ॾेई था सघूं ऐं अञा बि जामु प्रकारनि जा विज्ञापन आहिनि